हैल्लो हैल्लो

हैं अवाज नी आरी हैल्लो चल हू'न आई गेई अवाज गड्डियें दी हां

हां है जगह बड़ियां जगह न हैं

हां जी हां हां चलो चलनेआं कल गै चलनेआं हां खरी अच्छा नी अजें हैं हां कल तूं आक्खा नी कल चलने आं फ्ही हैं हां